योगु असांखे हर मामिले में मददगार आहे समुझो कॾहिं असांखे चेल्हि में सूरु पवंदो आहे त असां जेके चेल्हि जूं एक्सरसाइज़ आहिनि उहे करे पाण खे ठीकु करे सघंदा आहियूं जॾहिं गोॾनि जो सूरु बि घणनि एक्सरसाइज़ सां ठीकु थी वेंदो आहे योगु करण खां पोइ असांजो सॼो ॾींहुं फुर्तीलो हूंदो आहे तंदुरुस्तु हूंदो आहे सॼो ॾींहुं कमु करण खां पोइ बि न थकिजंदा आहियूं अनुलोम विलोम जेको कंदा आहियूं उनसां दिमाग़ु शांत रहंदो आहे असां थधे नमूने सभु कमु कार करे सघंदा आहियूं ऐं ध्यानु में बि वधीक वञी सघंदा आहियूं हिनकरे योगु असांखे हर ॻाल्हि में मददगार आहे दिमाग़ में बि ऐं शरीर में बि हिनकरे सभिनि खे योगु करणु खपे